नमस्ते भैया रोका रेसटोरेंट से बोल रहे हैं हमें आलू की सब्ज़ी और पूरी चाहिए थी पा दस लोगों के लिए चाहिए गर्म रहें नहीं गर्म रहें जिसे कि खिलाना है तो सब गर्म गर्म मांगेंगे ना खाने के लिए मतलब सब हल्का ही रहें ज़्यादा नहीं मीडियम में और पैसे कितने होंगे पैसा कितना होगा

बस हमें एक ही वही आलू मटर की चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं

रसगुल्ला भी चाहिए मीठे में रसगुल्ला रहे नहीं ये सब नहीं चाहिए ठंडी में कौन खाता है ये ठंडी बढ़ रहा है ना ज़्यादा का सब गर्म गर्म सब वही खाएंगे पूरी और सब्ज़ी वही दस लोग का मान के चलिए तो आप दस और बढ़ा दी दस और बढ़ा दीजिए

पैसा कम नहीं करेंगे हाँ तो उस हिसाब से क्वालटी भी रहेगा तो आपका अच्छा होगा ना तो आप बताइए कि थोड़ा

तो खाना से गर्म रहे तो रह रहना चाहिए

मुझे आज शाम को ही चाहिए देख देखिए तो आज शाम तक भेज दीजिए कोशिश तो करिए भदोही भदोही भदोही बाज़ार पट्टी भदोही बाज़ार पट्टी शाम को वही आठ बजे तक ठीक है नमस्ते